टैक्नोलॉजी जो खेत्र ॾीहों ॾींहं तरकी कंदो पियो वञे हिन फील्ड में नौकरियुनि जी बंबार थी पई आहे हीअ खेत्र वॾे दर्जे ते आहे अजु जे जवाननि खे पंहिंजी तरफ छिके रहियो आहे हिन में आहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग प्रोग्रामिंग ऐं ॿिया बि घणा ई अवसर आहिनि पर हिन टैक्नोलॉजी जे जमाने में पाण खे ॿियनि खां बहितर ठाहिण लाइ अजु जे युग वारनि खे ॾाढी घणी महिनत करिणी पवंदी ऐं हिन वरी अॻियां वधणो ई पवंदो